دہلی میں مقبول بیرونی تفریحی سرگرم سرگرمیوں کے لیے یا ایڈونچر اسپوٹس کے لیے بہت ساری جگہیں ہیں بہت سارے مقامات ہیں جن میں گولف کورس ہے روس ریس کورس ہے جہاں لوگ جاتے ہیں اور گیم کھیلتے ہیں اور دل بہلاتے ہیں اور گھومنے پھرنے کے لیے تفریحی تفریحی جگہوں میں لال قلعہ ہے قطب مینار ہے لوٹس ٹیمپل ہے اور ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر لوگ گھومتے ہیں پھرتے ہیں مزے کرتے ہیں اور اپنے فیملی کے ساتھ جاتے ہیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور بہت سارے مزے کرتے ہیں لوگ گھومتے ہیں اسپوٹس وغیرہ کھیل کھیل کود اور بہت ساری چیزوں کو مزہ لیتے ہیں